असां सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हूं पंहिंजा त्योहार ख़ुशी ख़ुशी सिंधी हिक ॿिए सां मिली मल्हाईंदा आहियूं साल जो सभिनी खां वॾो ॾिणु ॾीआरी असां फटाका ॿारींदा आहियूं ऐं पूजा करण खां पोइ सभु सिंधी ॻाईंदा आहियूं ॾीआरी नंढे वॾे ॿारी ॾीआरी नंढे वॾे ॿारी ॾीआरी जो ॾीयो ॾिठो नंढो वॾो चिॿड़ि मिठो थदड़ी बि असां सिंधियुनि जो वॾो त्योहारु आहे जंहिंमें असां ॻाईंदा आहियूं अखिड़ो मुठिड़ो नंढी माइ वॾी माइ लकिड़ो साखिड़ो लॻे पियार पार माई राणीअ जो आधार ईअं असां शादी थींदी आहे जेकॾहिं असांजे सिंधियुनि जे परिवार में त असां लाॾा ॻाईंदा आहियूं

झूलेलाल जी पूजा कंदा आहियूं जॾहिं बि नओं साल हूंदो आहे चेटीचंड जो मेलो लॻंदो आहे असां हिक ॿिए खे सिंधीअ में चेटीचंड जूं लख लख वाधायूं ॾींदा आहियूं अहिड़े हिसाब सां असां सिंधी ॻाल्हाईंदा आहियूं